खाॼनि जी मिठाई सिङर जी मिठाई गिहर लोलो चौथो माए जी मिठाई नारेल जी मिठाई रसगुलो माजून सतपुड़ा पतीशो गजरुनि जो सीरो पटाटनि जो सीरो जलेबी गिहर मिठो लोलो साटा कराची हलवो